نیمس اور لٹل آف پیپل ڈاکٹر اسمیتھ پروفیسر جیمس کیپٹن لی انجینئر حسن کیون الیزلابیتھ مسٹر جون مسٹر گالکا نارسن اینجلا ججٹ پٹیل کاچ دیوس